ہم آپ سبھی کو ہاسپیٹل کے بارے میں بنانا بتانا چاہتے ہیں یہاں ہاسپیٹل بہت سارے ہیں گاؤں میں پر ہاسپیٹل نہیں ہے سرکاری ہاسپیٹل بنانا چاہیے گاؤں میں لوگوں کا مدد ہو سکے غریبوں کا علاج ہو سکے یہاں کیونکہ ہاسپیٹل رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہاں بہت سارے غریب بھی ہیں جو جو بہت لاچار ہیں پیسوں سے اپنا علاج نہیں کر پاتے ہیں اسے علاج کرنے کے لیے یہاں ہاسپیٹل سرکاری ہاسپیٹل بنانا چاہیے اور ہم لوگ کے بہت دور دور ہاسپیٹل ہے جو جانے میں جس کو وقت لگ جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جانا پڑتا ہے بہت پیسہ لگتا ہے جو علاج نہیں کر پاتا اور غریب لوگ تو بنا علاج کیے ہوئے بیماری میں مر جاتے ہیں اسی لیے یہاں ہاسپیٹل سرکاری ہاسپیٹل بننا چاہیے جس کا علاج ہو سکے جو علاج کر سکے بہت مطلب کہ بہت یہاں لفڑا بہت کچھ کا ہے غریبوں ایسے ہی رہتے ہیں لاچار بے روزگار بن کے بے روزگاروں کو بھی یہاں ہاسپیٹل بنانا چاہیے بہت ضروری ہوتا ہے میرے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے ہاسپیٹل بننا چاہیے اور سرکاری ہاسپیٹل بھی رہنا چاہیے ایسے ہی لوگ آتے ہیں یہاں رہتے ہیں یہ وہ اور پھر ہاسپٹل بنے گا تو غریب کا علاج بھی ہو سکتا ہے غریب لوگ بھی علاج کر سکتے ہیں میرے گاؤں میں ہاسپیٹل نہیں ہے اس کو بنانے کا بہت بہت ضروری ہے پلیز آپ لوگ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے گاؤں میں ہاسپیٹل بنے